جی بھارت میں چائے کے شوقین بہت زیادہ ہیں اور میرے گھر میں جو چائے بنتی ہے اس کو ہم ٹاٹا ٹی استعمال کرتے ہیں اس میں اور نارمل چائے بناتے ہیں جیسے ہندوستان میں بنتی ہے بہت سی جگہوں پر الگ الگ طرح سے چائے بنتی ہے ہمارے گھر میں جو چائے بنتی ہے بہت سمپل سادہ چائے بنتی ہے کہ اس طرح سے بنتی ہے کہ پانی رکھتے ہیں چائے کی پتی ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں پھر اس کو کھولاتے ہیں جب وہ کھول جاتی ہے اچھی طرح سے تو پھر اس میں ہم دودھ ڈالتے ہیں تو ہمارے گھر میں یہ طریقہ ہے چائے بنانے کا اور کبھی کبھار جب سردی ہوتی ہے تو اس میں ادرک ہم ڈال دیتے ہیں پیس کر اور تھوڑی سی دو چار الائچی کے دانے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جس سے خوشبو اور اچھی سی آتی ہے تو سردیوں کا تو یہ رہتا ہے کہ ادرک اس میں ایڈ کر دیا اور گرمیوں میں ایسے سادہ جو میں نے بتائی ہے اس طرح سے چائے بنتی ہے ہمارے گھر میں